मन्दिर सभसँ भोला बाबाके थान छै सिंहेश्वर सिंहेश्वरमे पड़ै छै भोलाबाबाके थान बहुत बड़ा मन्दिर छै बहुत बढ़िआँ मन्दिर छै बहुत हाट बाजार बहुत सुन्दर लागै छै पूजापाठ ओहिठिना पूजापाठ भी होइ छै बहुत बढ़िआँसँ पूजापाठ होइ छै हर कएक गामके आदमी आबै छै पूरे जिलेके आदमी आबै छै ओहिठिना पूजापाठ करै छै बाबा भोलाके मन्दिरमे बहुत बढ़िआँ सुन्दर छै एखन कुमारखण्ड थाना ब्लॉक जे छै ओहिठिना भी बहुत बढ़िआँ मन्दिर छै थानामे भोलाबाबाके मन्दिर बनेलकैए बहुत सुन्दर छै ओकर बादमे खेदन बाबाके थान पड़ै छै कुमारखण्डेमे मन्दिरे छियै ओहिसभ जगह बहुत बढ़िआँ बहुत सुन्दर लागै छै घूमय फिरयके लिए बहुत बढ़िआँ लागै छै एकर बाद जे छै से मने की कहै छै मुरलीगंज हाट बाजार भेलै हमरा अरके मुरलीगंज हाट बाजार भी सुन्दर लागै छै पूर्णिया बाजार भी ठीक छै एहिसभ जगह घूमय फिरयवला छै बहुत सुन्दर छै सहरसा भेलै सहरसा भी हाट बाजार बहुत सुन्दर छै जिला छियै सहरसा बहुत सु बढ़िआँ छै एकर बादमे भोला बाबाके मन्दिर एहि सभमे जे छै भोला बाबाके मन्दिरके बहुत सुन्दरती राखने छै साफ सफाइ बहुत सुन्दर हाट बाजार लागै छै बहुत बढ़िआँ लागै छै पूजापाठ करय लेल भी नीक लागै छै मोन लागै छै ओहिठिना बहुत बढ़िआँ छै पवित्र जगह छै बनयने छै एकर बादमे कतय कतय एखन की कहै छै मन्दिर गाँवमे भी छै गाँवमे भी बनल छै भोला बाबाके मन्दिर बाबा बजरङ्गबलीके मन्दिर बनल छै गामेमे बहुत सुन्दरता लागै छै बहुत बढ़िआँ लागै छै एहिसभ जगह घूमयके लिए बहुत सुन्दरता जगह छै घूमय फिरयमे भी अच्छा लागै छै बहुत सुन्दर लागै छै ओकर बादमे रहटामे भी मन्दिर छै भोला बाबाके ई भी बहुत सुन्दरता एहिसभ जगहके घूमय फिरयमे बहुत सुन्दरता लागै छै आब एहि सभमे कहयके जोग जे छै से बाबा भोला मन्दिर छै एहि सभमे बहुत बढ़िआँ लागै छै घूमय फिरयवला छै ईसभ हाट बाजारमे रहयवला छै रहयवला छै घूमय फिरयवला छै हमरा अरके घूमल फिरल लोक छियै ओहि सभमे तऽ ई सभके लिए व्यवस्था भी बहुत सुन्दर छै तऽ भोला बाबा मन्दिर छै गाम घर सिंहेश्वर थानमे छै सिंहेश्वर थानमे एहन बढ़िआँ मन्दिर छै कइओ गामके कइ गामके मने पूरा बुझियौ जे जिलाके भी ओतय पूजा करय लेल लोक ओतय आबै छै भोला बाबा बहुत ओतय अङ्कुरित भोलाबाबा छियै भोला बाबा ओहिठाम आपरूपी उत्पन्न लेलकैए मन्दिरो ओहने शानदारके बनल छै चण्डी थान छै चण्डिका महारानी लक्ष्मीपुरमे चण्डी थान चण्डिका महरानी देवता बहुत जगह भी अच्छा छै बहुत सुन्दरता छै जेकि ओहि जगहमे एखन बहुत बड़ा सम्पति छै पचास बीघा ओहिमे जमीन भी छै तऽ ई से चीजमे ओहिठिना जाय आबयके लिए घूमयके लिए बहुत नीक लागै छै बहुत अच्छा लागै छै तऽ एहिसभ जगह जाना चाही घूमना चाही फिरना चाही ईसभ जगह बहुत अच्छा जगह छै ओकर बादमे ई की कहै छै जदिया थान छै जदियामे भी छै बहुत बढ़िआँ जगह छै बहुत पूजापाठ बहुत सुन्दरता छै बहुत सुन्दरसँ पूजापाठ भए रहल छै ओहिसभ जगह जाइ छियै जाय आबयमे भी अच्छा लागै छै बहुत सुन्दर जगह छै पब्लिक जगह बनल छै बहुत बढ़िआँ स् सुन्दर जगह छै